पैह्ली डेट जेह्की स्हाड़ी आई एह् आई छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् गी साढ़ा संविधान लागू होएया हा होर दुई डेट जेह्की आई पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली गी जेह्का साढ़ा देश अजाद होएया हा होर त्री आई तेरां जनवरी गी जेह्की अस लोह्ड़ी मनाने आं लोह्ड़ी इक बड़ा गी हिन्दुयें जेह्का बड़ा शैल ध्यार ऐ

चौथी डेट आई कि दो अक्तूबर ठारां सौ नह्त्तर गी पोरबन्दर च महात्मा गांधी दा जेह्का जमन जनम होएया हा होर पंजमी डेट आई जियां कि बसाखी ऐ बसाख म्हीनै होंदी एह् होंदी चौदां तरीक चौदां तरीक बसाखी होंदी